आङो बिबार फिथाइ एबा मैगफोरनि गेजेराव गोबांखौनो मोजां मोनो आं गायनानै बा जानानै जानो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनो मैगं थाइगं बिबारफोरखौ नायनानै मोजां मोनो मैगं थाइगंखौ जानानै मोजां मोनो फिथाइ सामथायफोरखौ जानानै मोजां मोनो बिनि गेजेराव आङो थाइजौखौ बा मोजां मोनो आरो नारें बेफोरखौ आं मोजां मोनो बांसिन जोंनियाव बेखौल' मोनखायो नालाय बेल' जाखायो आफेलफोरखौबो आं मोजां मोनो नाथाय बेफोरखौ जोंनियाव एसेबां मोननाय जाया आरो जोंनियाव गायोब्लाबो माने बेयो मोजां जाया आरो माने जों बेखौ बाजारनिफ्राय बायनानैसो जानांगौ जायो आफेल दालिम बायदिसिनाफ्रा जोंनियाव माने बेफोर बिफाङा बारा सोलिया आरो माने नारें खमलाखौ जोङो मोनजायो नारें खमलाखौबो आं जोबोद मोजां मोनो बिबार होनोब्लाथाय आं बिबारखौ बेनो जाहैबाय आंना गलाफ बिबारखौ आं जोबोद ओरैनो बिराद पार्सनेलि जोबोद मोजां मोनखायो गलाफ बिबार होनोब्लाथाय आं माने साबसिन मोजां मोननाया आंना गलाफ बिबारानो आरो असक बिबार थाबाय ओमफ्राय आरो सान बिबार थाबाय सान बिबारखौबो आं बिराद मोजां मोनखाथारो सान बिबारखौबो गायो आङो बेफोरखौबो मोजां मोननायनि जाहोनानो जाहैबाय माने गोजोनाय मोनो आरो बेफोरखौ नायनानै गलाफ बिबारनि गाब जि गाब गोजा गाब गोमो गाब गुफुर गाब अनेख रोखोमनि गलाफ थायो बेफोरनि गाबखौ नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनो आरो बेसोरनि ओ स्ट्राकचार बिसोरनि दाथाया ओरैबायदि मोजां माने मानसिनि गोसो बोनो हानाय आरो बे बिबारफोरनि बे दाथाया बिबार फाइलिफोरा ओरैबायदि मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो माने नोङो दुखु जानानै दंब्लाबो मानिबा डिप्रेसन मानिबा टेनसनाव दंब्लाबो नोङो बैफोर बिबारफोरखौ नायनानैनो नोंनि गोसोआ बिराद मोजां मोनो आरो माने बेनिखायनो बिबारखौ गायनांगौ आरो बिबारनिफ्राय नोङो मोनसे मोजां गोजोननाय आरो नोङो बिबारनिफ्राय मोनसे मोदोमनायबो मोननो हायो बिनि थाखायनो आरो नोंनि न'नि नोंनि लांगोनाखौ साजायनोब्लाबो नोंनि न'नि लांगोना लामाफोरखौ साजायनोब्लाबो नोंनि गार्डेनखौ साजायनोब्लाबो बिबार गायनाया जोबोर गोनां मानो होमब्ला बिबार गैयाब्लाथाय बियो गार्डेन नंखाया बिबार गायनानै बेखौ नों गार्डेन साजायनानै नोङो नायनानै ओरैबायदि मोनसे फिल मोनो माने नों गोजोननाय मोनो गोजोननायखौ जों लानो हायो फिथाइ सामथाया होनब्लाथाय जाहैबाय फिथाइ सामथायखौ जों मानो मोजां मोनो जानो नोंनि देहाखौ माबा लाखिनो फिटनेस लाखिनो नोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय नोंनि हल लाइफखौ माने नोङो मोजाङै बेमार आजारनिफ्राय बासायनो थाखाय नोङो फिथाइ सामथाय जानाया गोनांथार आरो माने फिथाइ सामथाय जायोब्लाथाय माखासे मानि भिटामिन माखासे मानि भिटामिनखौ नों मोननो हायो नोंनाव माखासे मानि मोदोमाव माब्लाबा भिटामिननि कमि जानानै थायो नोंहा गोबां खम बिबांनि भिटामिन जानानै थायो बिनि थाखायनो गेजेर गेजेर फिथाइ सामथायखौ नोङो जाहोलांबाय थानांगौ आरो जाबाय थानांगौ आरो मैगं थाइगं होनोब्लाथाय आङो मैगं थाइगंखौ लाय लाफा खबि बेफोरो बिदिनो आजिनाय होनो मेथ'खा होननाय बेफोरखौ आं मोजां मोनो बैफोर मैगंफोरखौ जायोब्लाथाय माने नेचारेल नालाय बेयो जोबोद मोजां जायो नोङो ओइ दालि बायदिसिनाफोर ओइ मस्ला मस्लि बायदिसिना जास्लायस्लाय नों माने न'आवनो मावनानै न'आवनो जानो हायोब्लाथाय मैगं थाइगङा नोंनि थाखाय माबा बायदि भिटामिन खामानि मावो आरो भिटामिननि खामानि मावो जेनेबा नोङो बेमार आजारआबो नोंहा खम जागोन बेफोर नोङो न'आव मावनानै आसलथे आं सानो गासैबो मानसिफोरानो जानायखिनिखौ माने न'आव मावनानै मैगं थाइगंखौ जानांगौ मानो होनोब्ला नों न'आव मावब्लासो मेडिसिनखौ नोङो बांद्राय इउस खालामो नालाय बेनि थाखायनो नोङो फ्रेस मैगं जानोब्लाथाय नोङो न'आवनो मावनानै मोजाङै न'आवनो संनानै जानांगौ बेयाव माने जेबो मेडिसिन बायदिसिनाबो थाया नालाय नोंनि देहायाबो जेबो रियेकसन जाया आरो बेफोरनो आरो बेनि थाखायनो बिबार फिथाइ सामथाय आरो ओइ मैगं थाइगङा गावनि निजा गावनि खाथियावनो थायोब्लाथाय बिराद मोजां आरो माने बिबार थायोब्ला नोङो गोजोननायखौ मोननो हायो नोङो माखासे मानि डिप्रेसना नोंहा खारो आरो फिथाइ सामथाय जायोब्ला नोङो मैगं थाइगं जायोब्ला नोंहा भिटामिन मोनो आरो नोंनि देहायाबो फ्रेस मोनसे फिल मोनबाय थायो आरो बिनिखायनो जोङो न'आवनो मावनानै न'आवनो फिथाइ सामथायखौ जानांगौ आरो मैगं थाइगंखौबो न'आवनो मावनानै जानांगौ बेयाव नोङो जेबो मेडिसिनबो इउस खालाम नाङा मानो होनब्ला नों मेडिसिन इउस खालामब्लाथाय नोंनि किडनियावबो अन्थाइ जागोन बायदिसिना बायदिसिना बेमारा नोंखौ साग्लोबफैगोन माने बिनि थाखायनो आङो बयखौबो बुङो माने मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथायखौ न'आवनो मावनानै जा जाहाथे नोंनि देहायावबो जेबो प्रब्लेम जाया आरो